ना हमनायाबो मोनसे खामानिखा मानसिनि थाखाय जेरै जों ना हमनानैहाय बिदिनो नाखौ फान्नानैहाय न'खर खुंनो हायो फान्नानै जानो हायो जों ओमफ्राय ना दाहायनायाव ना सारनायाव बिदिनो सरकारनिफ्राय जोङो जेखाइफोरजों सारनो जेफोरजों ओमफ्राय बिदिनो गैयि न'खरफ्रावहाय फान्नानैहाय इसे रेहाय मोनो आरो ओमफ्राय बिदिनो जुदि सोरबा गैथारि न'खरफ्राव बिदिनो सरकारनिफ्राय इसे एनै मोनोब्ला जे गांसे बा जेखाइ गंसे बायनानैहाय नाफोरखौ सारनानै दाहायनानै फान्नानै जानो हायो बेजोंनो न'खर संसार सोलिनो हायो फिसा फिसौ खांनो हायो फेदेरनो हायो फोरोंलांनो हायो बेनो आरो बे जुदि सरकारनिफ्राय इसेसो अनसुंथाय मोनोब्ला मोजां जायो आरो जेनेबा जे गांसेसो बायनो जेखाइ गंसेसो बायनो बिदि मोनोब्ला मोजां जायो आरो बेफोरखौनो फान्नानैहाय न'खर संसार खुंलांनो हायो